जब हम खाना बनाते हैं तो हमें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है एक हमें सेवई खीर और पूड़ी हलुआ और तो सबसे अच्छा हमें लिट्टी चोखा लगता है लिट्टी चोखा कैसे बनता है एक बार तो हमारे हसबैंड हमसे बोले कि मकुनी का लिट्टी बनाओ अब मकुनी का लिट्टी कभी मायके में बनाए नहीं थे लेकिन हम मोबाइल पर रेसिपी देखे थे कैसे बनता है तो एक बार हम ट्राय करें कि अच्छा हमारे हसबैंड बोल रहे हैं हम बना के इन्हें खिलाएँ देखे कैसे बनता है हमें खाना बनाने का बहुत शौक है लेकिन कभी हाथ सरका नहीं कि हाँ कुछ आगे के लिए सोचें हाँ लेकिन हाउसवाइफ हैं तो घर के लिए तो अच्छा ही अच्छा अच्छा सोचते हैं बनाने के लिए तो मकुनी का लिट्टी उस दिन हम कैसे बनाए आइए आपको बताते हैं पहले हम बे लिहें उसे क्या बोलते हैं बेसन बेसन को पहले हम भूज लिए कराही में उसे थोड़ा सा भूज लिए भूजने के बाद उसे निकाल दिए निकाल कर उसमें लहसुन प्याज अदरक मिरचा और धनिया बारीक बारीक सब काट कर उसी में डाल दिये बेसन के अंदर और डालकर फिर आटा लिए आटा लेकर उसे हम खाये वाला सोडा डाल दिए थोड़ा सा थोड़ा सा नमक डालने के बाद उसे हम गूंथ लिए सान लिए जब आटा तो उसे हटाकर अब हम तैयार करेंगे चोखा चोखा के लिए क्या करें आलू बैगन और टमाटर तीनों को हम आग में भूज दिए हैं ऊपरी में ऊपरी का आग होता है ना उसी में हम भूज लिए भूजकर उसे निकाले फिर उसमें लहसुन मरचा और जीरा थोड़ा सा जीरा भूजकर लहसुन मरचा जीरा और धनिया ये सब काटकर अदरक बारीकी बारीकी भरते के अंदर डाल दिए नमक तेल सब डाल के भरता तैयार कर लिए और फिर मकुनी की लिट्टी आटा का लोइया छोटा छोटा बनाकर उसमें थोड़ा थोड़ा भरकर गोला गोला बना दिए बनाकर पानी रख दिए भगोने में उबलने के लिए फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए ताकि पानी के अंदर चिकनाहट हो जाए तो आटा एक दूसरे से चफने नहीं तो जब मकुनी की लिट्टी हम बनाए थे गोला गोला उसमें भरकर वो हम पानी के अंदर छोड़ दिए जब वो हल्का बाँप से हो गया तो उसे निकाल दिए निकालकर अलग बॉटल में रख दिये फिर कराही लिए कराही में तेल डाल दिए और तेल डालने के बाद एक एक कर कर चार ठो पहले हम डाले तो उसे डालने के बाद होआ दिए मतलब दम लाल जैसे होता है उस तरह से मकुनी की लिट्टी हो गई मकुनी की लिट्टी हो गई तो मैं हसबैंड को बुलाए की आइए चलिए हम मकुनी की लिट्टी आज बनाए हैं आज आपको खिलाते हैं हसबैंड के पा गए लिट्टी आ चोखा दोनों लेकर उस दिन हम सेवई भी बनाए थे सेवई कैसे बनाए थे पहले कराही लिहे कराही में सेवई डाले और उसे थोड़ा सा रिफाइन तेल या देशी घी में भूजा जाता है तो उसे पहले हम भूजे भूज के उसको निकाले बाहर फिर दूध और चीनी रख दिए थोड़ा सा पानी आधा लीटर पानी उबलने लगा तो उसमें डेढ़ लीटर दूध डाल दिए दूध उबलने लगा दो लीटर तक हो गया जब उबल गया तो उसमें एक पाव से ज्यादा ही चीनी डाल दिए हल्का सा ज्यादा एक पाव से चीनी डाल दिए चीनी और दूध पानी सब उबल गया तो उसे नीचे उतार लिए नीच उतारने के बाद उसमें सेवई डाल दिए सेवई डाल के तुरंत ढँक दिए ढकने के बाद थोड़ी सी मतलब चार पाँच दाना छोटी इलायची उसे पीसे निकालकर पीसकर और उसे उसी में डाल दिए तो उससे बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है फिर अपने हसबैंड को हम लिट्टी चोखा और सेवई तीनों अपने पा हसबैंड को खिलाए वो बहुत तारीफ किए कि आज तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही अच्छा है और बाकी हमें कढ़ी भी पसंद हमारे हसबैंड को कढ़ी बहुत पसंद है खास तौर से उन्हें मंठा वाला कढ़ी पसंद है तो मंठा वाला कढ़ी हम कैसे बनाते हैं पहले बेसन लेते हैं और बेसन भगौने में डाल देते हैं फिर उसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा सा माठा बेसन के अंदर और थोड़े सी लाल मिर्च उसे डालकर खूब फेटते हैं थोड़ा सा और हल्दी ये सब डालकर खूब फेटते हैं फेटने के बाद उसे रख देते हैं अलग से फिर हम पकौड़ी निकालते हैं